दिक्खो जी इंडिया दा जेह्का साढ़े भारत दा जेह्का साढ़े देश दा एजूकेशन सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् पंज त्रैऽ दौ ते त्रैऽ ठीक बी ऐ पर एह्दे च जिन्ना अं'ऊ समझना ते बड़ियें चीज़ें दा इक्क फर्क पेआ ऐ दिक्खो जि'यां हर बच्चे दा उसदा अपना अपना इक्क सोचने दी शक्ति पढ़ने दी शक्ति लिखने दी शक्ति जेह्की ओह् बक्खरी बक्खरी होंदी आईक्यू लेवल हर कुसै दा बक्खरा बक्खरा ऐ कोई किसे चीज़ दा धनी ऐ ते कोई किसे चीज़ दा ओह् इंटरस्ट लैंदा साढ़े इत्थां दा में जित्थें तगर समझना कि पं'जियें तक्क ते ठीक ऐ उ'ऐ दिक्खो ते इसदे बाद फील्ड च जेह्का जिसदे अच्छा ओह् नॉलेज़ रखदा उसी इस चीज़ै आस्तै जादा ओह् प्रेफर करग उसी ध्यान देग ताकी ओह् उस चीज़ च परफैक्ट होई सकै थोह्ड़ा परफैक्ट अपने फील्ड च जेह्का तुस देगेओ ते ओह् उस चीज़ गी जादा लैना जादा सिक्खना जादा ओह्दे च गुणी होई जाना तुस अगर उसी बाकी चीज़ां थोपगे तां ओह् थोह्ड़े परेशान होई जंदे बच्चे अज्ज दे बच्चे बड़े तेज़ न अज्ज दी जनरेशन बड़ी तेज़ ऐ मगर भी अगर तुस उसी उस्सै फील्ड च जेह्दे च ओह् जाना चाहंदा ते तुस उसी उसदे च भेजो उसदे बारै च उसी नॉलेज़ देओ ओह्दे बारै च उसी समझाओ ते ओह्दे बारै च गै पढ़ाई लिखाई होग ते ओह् बहोत अच्चे तरीकै च उसी करी सकदे बाकी जि'यां तुस दसमीं तक्क दिक्खो तां ओह् सारे सब्जैक्ट पढ़ना पौंदे उसदे बाद बारहमीं करनी असें ते तुसें ई इक्क स्ट्रीम दित्ती जंदी ऐ मेडिकल नॉन मेडिकल तुस इक्क प्रॉपर चीज़ गै अगर कोई मैथ च एक्सपर्ट ऐ ते उसी मैथ ई दसदे ओ जियां कोई फिजीक्स च अच्छा उसी फिजीक्स गै देओ तुस अपने स्हाब कन्नै जिस च तुस जादा नॉलेज़ रखदा जेह्का सब्जैक्ट शैल लगदा तुस उसी उस्सै च गै पढ़ाओ उ'ऐ सब्जैक्ट तुस उसी देओ म्यूजिक च होंदा कोई गेम च होंदा कोई खढ़री बनना चाहंदा कोई खेल्लना पसंद करदा कोई पेंटिंग करना पसंद करदा कोई किस चीज़ गी पसंद करदा उसी तुस आक्खो उस स्हाब कन्नै लेइयै चलचै बच्चे दी जेह्की नुहाड़ी ओह् सोच ऐ जिस चीज़ा च ओह् खुश ऐ उस खुशी जेह्दे च उसी खुशी होग ना उन्ने उस चीज़ै च बड़ा जादा ओह् करना तुस जबरदस्ती कोई सब्जैक्ट थोपगे उसी ते ओह् उस च उन्नै फेल बी होना उसदा जेह्का दबाव ऐ ओह् दूऐं सब्जैक्ट पर बी पौना उस उत्थै बी फेल होना उस ते सारे तरीकै जेह्की नुहाड़ी पढ़ाई ऐ ओह् डिस्टर्ब होंदी ते इस गल्ला असें केह् करना चाहिदा कि गौरमेंट साढ़े कोला जादै की उत्थें बड्डे बड्डे अफसर जेह्के ओह् साढ़े कोला अच्चा बेह्तर जानदे न पर ते मेरे स्हाब कन्नै इयै कि जिस बच्चे च जिसगी रुचि ऐ उसी उऐ चीज़ अग्गें थमाो कि अग्गें ओह् अच्छा करी सकै अपने औने आह्ले समें च बी ओह् उस चीज़ दा फायदा चुक्की सकदा उस्सै स्हाब कन्नै चली सकदा ओह् उसी थोपो निं नुहाड़े स्हाब कन्नै ओह् चलाओ उसी जे ओह् चाहंदा ते उस चीजै च अग्गै बधना